देखियौ बिहारमे से शिक्षा प्रणाली के जे रुप रेखा अछि उन्नति नहि अछि एखनो भलेही ओ केतबो डंका पिटल जाइत हुए जे हम शिक्षाके सुधारक लेल ई केलहुँ ओ केलहुँ एहन कदम उठा रहल छी लेकिन नहि देखलियै एकर सभसँ पैघ कारण की भऽ गेलैया जे जतऽ कतौ शिक्षा संस्थान छै ओहिठाम से विद्यार्थीके अवरजात आब कम भऽ गेलैया विद्यार्थी कॉलेज तौलेजमे तऽ नहिये जकाँ आबै छै कियाक तऽ ओकरा एडमिशन भऽ जाइ छै तुरन्ते फॉर्म भरा जाइत छै तुरन्ते पाँच दिनक बाद परीक्षा देबऽ पड़ै छै ई सतत अनियमितताके कारणे एहन बात भऽ रहलैया दोसर दिश जे प्राइमरी शिक्षण संस्थान सँ लऽ कऽ देखै छियै जे माध्यमिक तक मे ओहिमे ई देखैत छी जे विद्यार्थी इसकुल तऽ अबै छै लेकिन मास्टर मिड डे मील बनाबऽ मे परेशान छथि बच्चाकेँ खुआबऽ मे परेशान छथि आ पढ़ाई लिखाई दिश तहन केहन ध्यान जतै से अहाँ सोचि सकै छी तऽ जेना व्यवस्थित रुप हेबाक चाही शिक्षाक से ओतेक दमगर नहि बुझना जा रहल अछि एहिमे बहुत तरहक परिवर्तनक जे छै सभसँ पहिले तऽ विद्यालयमे शिक्षकके छात्रके एकटा नीक सम्बन्ध हेबाक चहियनि पठन पाठनक माहौल हेबाक चाही विद्यार्थी रोज महाविद्यालय विद्यालय आबै शिक्षक लोकनि ओकरा पढ़ौथिन अपन कर्तव्य बुझिकऽ ओकरा नीक शिक्षा देथिन से चीज ई जे ई अचेतन आबि गेलैया ई जे चेतनाक आभाव भऽ गेलैया से शिक्षक ह्रासक सेहो एकटा एकर पैघ कारण भऽ गेलैया जे केओ अपन जबाबदेहि नहि बुझि रहलखिन हँ एहिमे प्रयास करबाक चहियनि सतत प्रयत्नशील रहबाक चाही जे हमरा कोना शिक्षाकेँ हम समावेशी बनाबी सभ लगमे शिक्षाके जे मूल स्वरुप छै से पहुँचै आब एकटा जे शिक्षाके जे नव शिक्षाके जे आयल अखन प्रस्ताव ताहिमे जे सुधार सभ कयल गेलैया एकरा यदि सही ढ़ंगसँ कार्यान्वयन कयल जाय तऽ ई बहुत उपयोगी शिक्षा व्यवस्था हेतै आ छात्रोके लेल उपयोगी हेतनि आ शिक्षक वर्गके लेल सेहो उपयोगी हेतनि आ समाज सेहो एहिसँ उपकृत होएत